म्हज्या वाठारान अनेक राजकीय पक्ष वावर करतात तातूं बि जे पी काँग्रेस गोवा फॉरवर्ड आप मगो हे पक्ष आसात आनी ताचे आनीक नेते आसात सद्द्याक काणकोण तालुक्याक निवडून आयिल्लो नेतो म्हळ्यार रमेश तवडकर तसो तो विधानसभेचो सभापती आसा भोवमानेस्त बाब रमेश तवडकर एक आदिवासी समाजाचो म्हणजेच कुणबी समाजाचो तो ल्हान आसतना खूब कश्टान शिकलो टिचर म्हण ताणें पयलीं वावर केलो आनी मागीर तो राजकारणांत शिरलो राजकारणांतूय ताची वळक एक थंड कोणाच्याच मजगतींत पडपी न्ही अशी आसा तो कोणाकय मदत करपाक खूब फुडें आसा लोकांची मदत करप एक नागरीक म्हण ताची वागणूक खूब बरी आसा खंयचेय ल्हान किंवा व्हड प्रोग्रामाक घरगुती कार्यक्रमाक सुद्दां तो वता तांणी श्रमधाम ही हो एक मोटो प्रकल्प सुरू केला ताच्या अंतर्गत तो ज्या लोकांक घर ना किंवा तांची घर बानपाची तांक ना तांकां घर बांदून दिता आनी ताका लागून तो लोकां कडल्यान डोनेशन घेता डोनेशना हातूंत देणगेच्या हातूंत तो लोकां कडेन स्वता मागणी करता आव्हान करता आनी मोट्या प्रमाणांत ताका देणगी मेळ्ळ्या आनी तातूंतल्यानच ताणें श्रमधाम ह्यो प्रकल्प सुरू केला आतां ताणे अनेक लोकांक घरा बांदून दिल्यात आनी ताची अशी इत्सा आसा नक्कीच पूर्ण फक्त हो प्रकल्प काणकोणाक रावचो न्ही तर फुल्ल गोंयांक ताजी वाड जावची म्हूण तो त्रा त्या मार्गान तो प्रयत्न करता